हेलो हेलो

नीतू जी हथिन कुकर हय कु कुकर हबे कय किलो बला पाँच किलो बला पैसा केतना पैसा केतना लय छियै पाँच सए चार सए मे मिलैत हय हँ चारो सए मे मिल जाइत हय चारि सए मे देबै तऽ दिऔ कथि ला ने बचत

लोहिआ हबे दू किलो सब्जी बनै बला केतना दाम दू सए डेढ़ सए मे मिलत रेट कहि तऽ देली अहाँकेँ ओहिमे हो जाइत फायदा लेबैके हय डेकची चावल बनाबै बला चावल बन दाल एतना रेट थोड़े छै तीन सए के अढ़ाइ सए रुपआ लागत किआ कम करायब चलथि ने

हम अबैत छी दोकान पर अहाँकेँ दोकाने पर कम करबै ने